पेन्टिङ्ग तऽ कोनो होइ ओ नीक लगिते छै बनबैमे विशेष कऽ कऽ अहाँके कलरसँ जे पेन्टिङ्ग बनै अछि ओ विशेष रूपसँ बढ़िआँ होइ छै हँ पेन्टिङ्गमे बहुत तरहके छै जे फोटो भगवानके फोटो मनुष्यके फोटो जानवरके फोटो कार्टून बनबैके लेल अहाँके बढ़िआँ लगै छै ओहिमे कार्टूनमे बनेबाक लेल बेसी कलरके यूज नहि कएल जाइ छै ओहिमे मिक्सिङ्ग कम होइ छै बाँकी फोटोमे अहाँके मिक्सिङ्गके आवश्यकता पड़ै छै कलर अहाँके बुझले अइ जे चारिटा होइ छै पाँचटा कलर होइ छै एकटा अहाँके सफेद नीला काला ब्लू हरा पीला पाँच कलरके माध्यमसँ संसारमे सबटा कलर बनै छै ओकरा ब्रशसँ अहाँके पेन्टिङ्ग कएल जाइ छै ब्रश अहाँके मार्केटमे बजारमे भेटै छै किछु ब्रश छै जे ओहिपर प्रतिबन्ध लागल छै ताहिकेबाद भेटैके लेल ओ दिक्कत भऽ जाइ छै बाँकी कलाकार लोक कोनो चीजसँ अपन पेन्टिङ्ग करै छथि तऽ बढ़िएँ बनै छै पेन्टिङ्ग हुनका बढ़िआँ एकटा सौख छनि ताहिसँ पेन्टिङ्ग करै छथि